ٹیکنالوجی تو بہت بڑھ گئی ہے ٹیکنالوجی سے اب تو کھیت میں بھی بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے اب پہلے کے زمانے میں تو بیل ویل سے کھیت ویت میں حل چلایا کرتے تھے اب تو گاڑی ٹریکٹر سے کھیت میں حل چلا دیتے ہیں اور مشین سے کٹ بھی جاتا ہے ٹیکنالوجی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور فائدہ بھی بہت ہو رہا ہے لوگوں کو فائدہ تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے ٹیکنالوجی سے اب بہت سکون مل رہا ہے پہلے بجلی بھی نہیں تھی اب بجلی کا بھی ہو رہا ہے اب گھر گھر بجلی ہے اور پنکھا اور ہر چیز اب کہیں جانے کے لیے پہلے سوچنا پڑتا تھا کہ کیسے جائے پیدل پہلے اتنی گاڑی بھی نہیں تھی اب گاڑی بھی ہیں اور اور آسانی سے پہنچ بھی جاتے ہیں اور پہلے کے حساب سے بہت ہی بڑھیا ہو گیا ہے یہ سب جس ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کری ہے اور آگے بھی بڑھے گا ٹیکنالوجی اور فائدہ ہی پہنچائے گا لوگوں کو صحیح ہے ٹیکنالوجی بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہا ہے کہیں جانے کے لیے سوچنا بھی نہیں پڑتا ہے گاڑی تو ہو ہی گیا گھر بھر ہو گیا ہے یہ سب ممکن ٹیکنالوجی سے ہی ہوا ہے اور صحیح ہے اب پہلے کے حساب سے اب بہت بڑھیا ہو گیا ٹیکنالوجی